मूंखे अगरि पंहिंजे लाइ कोई जैकेट पसंदि करणी हूंदी त मां ऑनलाइन एमेजॉन फ्लिपकार्ट या अन्य जेके बि ऑनलाइन ऐप्स तव्हां मां पंहिंजे पसंदि जी जैकेट ॻोल्हण जी कोशिश कंदुसि ऐं मां कोशिश कंदुसि कि जंहिंमें वधीक वधीक डिस्काउंट हुजे ऐं जंहिंजी क्वालिटी वधीक सुठी हुजे मां चाहींदुसि कि मां उहो ख़रीदे सघां इन जे अलावा मां उहो बि इहो बि ऑ ऑपशन ॾिसंदुसि की अगरि उहो मूंखे पसंदि न अचे त मां हुन खे वापसि करे करे ॿियो जैकेट घुराए सघां ताकी जेको मूं वटि अगरि शइ अचे उहो परफैक्ट हुजे ताकी मां उन खे पाए करे ख़ुशी महसूस करे सघां